जी नमस्कार

मिथिला राज्य नहि बनतै कि यौ

हम भी यही कहते है मिथिला राज्य अगर बन जाए तो अच्छा रहेगा सब मैथिलीमे बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा

हँ हँ ईसलिए तो बोले कि मिथिला राज्य बनना जरुरी है अभी बच्चे वच्चे सब मैथिलीमे बोलेंगे मिथिला बन जाएगा तो अच्छा रहेगा न प्रयास प्रयास तो भैया उससे तो अच्छा रहेगा मिथिला राज्य बन जाएगा तो इसीलिए अब वही तो सुननेमे कितना अच्छा लगता है मिथिलामे

सुननेमे बहुत अच्छा लगता है हूँ बैठू आबू कते अच्छा बोली छै हँ हँ हँ हूँ हूँ ईसीलिए तो बोले मिथिला राज्य बन जाएगा तो बच्चा बच्चा को आ जाएगा सब अपने मे खूद बोलेंगे चलिए

ठीक है